हँ मिथिलामे तऽ इनारके मतलब बहुलता देखबामे अबैए पोखरि इनार जत्र तत्र देखबामे अबैए हमसब जाहि आयुवर्गके लोक छी हमसब तऽ मैनुअली अपन घर आँगनमे लोकके ओकर बेबहार करैत देखलिए ओहिसँ लोक नहाइतो रहै पिबतो रहै जे ई प्रश्न जे इलेक्ट्रिक मोटरके उपयोग कोना कएल जा सकैत अछि तऽ ओहिमे एक आधटा चीज सम्भव छै जे मोटर जे छै इलेक्ट्रिक मोटरके पानिके भीतर दऽ देल जाइ लगा देल जाइ आओर पाइपके सहायतासँ पानिके बाहर खीँचि देल जाइ जाहिसँकि हाथसँ जे लगैवला प्रेशर छै जे दबाव छै ओहिसँ कम ओहिसँ बचल जा सकै आओर इहो सम्भव छै जे ओ इनारके उपरमे मोटरके प्रयोग कएल जाइ आओर जे ओहिसँ लगल जे निकालैवला उपकरण छै ओकरा पानिके निचाँ दऽ देल जाइ आओर बटन ऑन केलाके बाद ओ जे ओ जे पात्र छै जे उपकरण छै ओ पानि भरिके उपर दऽ देल करै